जय झूलेलाल मुंबई सिटी ॾाढी वॾी सिटी आहे मैट्रो सिटी आहे व वर्ल सिटी ऐं गोरेगांव ॾाढो वॾो आहे तव्हांजो फिलिम स्टार रहंदा आहिनि जूहू बीच आहे बीच ते ॾाढा वॾा वॾा सभु गेम्स खेॾाईंदा आहिनि बीच ते ॾाढो पाणीअ लहिरियूं ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं ईंदियूं आहिनि ऐं वड़ा पाओ मुंबई जो ॾाढो फेमस आहे माण्हू ॾाढो शौक़ सां खाईंदा आहिनि ब फिलिम स्टार रहंदा आहिनि अमिताभ बच्चन शाहरूख ख़ान ऐं चौपाटियूं आहिनि वॾियूं वॾियूं गोरे गांव में वॾा वॾा फिलिम स्टार रहंदा आहिनि ऐं मुंबई में सिद्धिविनायक ॾाढो वॾो मंदरु आहे जेके ॾाढो माण्हू बाधा रखी ईंदा आहिनि मञंदा आहिनि ऐं छा चइबो आहे मुंबई में ॾाढा वॾा वॾा फिलिम स्टार रहिया आहिनि जेके ॾाढो वॾियूं पिचरियूं वग़ैरह ठाहे रहिया आहिनि मुंबई जो ॾाढो नालो आहे माण्हुनि जो हर हिक जणे जो सुपिनो हूंदो आहे कि असां हिकु ॿार ज़रूरु मुंबई वञऊं मुंबई में लोकल ट्रेनीयुनि में जामु सारो मज़ो ईंदो आहे पंजे पंजे ॾह ॾह मिंट में लोकल ट्रेन ईंदी आहे मुंबई सिटी हर हिक जो सुपिनो थी रहंदो मुंबई सिटी मैट्रो सिटी कहलाइजंदी आहे